ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام یس آپ خیریت سے

آئیے میدان میں رننگ کیجیے اسے بدن پھرتیلا رہے گا ہاں بدن پھرتیلا رہے گا ہاں ہمارے طرف بہت اچھا کھلاڑی کھلایا جاتا ہے ہاں امی ابو کا نام روشن ہاں آپ کی امی ابو کا بھی نام روشن ہوگا ایک دن آپ بہت بڑے کھلاڑی بنیے گا آپ کو بھی آنا ہے رننگ کرنا ہے جسے بدن پھرتیلا رہے گا ہاں ڈیلی آنا ہے ہاں ٹائمنگ تو ہم لوگ بہت اچھا لتے ہاں تھینک یو تھینک یو آپ ایک دن بہت اچھے کھلاڑی بنیے گا روزانہ آیا کیجیے ہاں صبح ساڑھے سات بجے پہنچ جانا ہے

ہاں پرسوں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں روزانہ آئیے ٹھیک ہے السلام علیکم